میں نے ایک ایل جی کی مکسر لی ہے جو بجلی بہت لیتی ہے اور وہ بہت آواز بھی کرتی ہے اور کوالٹی بھی بالکل بیکار ہے اس کی اور وہ بہت مہنگی بھی ہے